मुंहिंजो इंडियन एयरलायंस में लखनऊ खां दिल्लीअ वास्ते टिकट आहे ऐं मां उते वञणु थो चाहियां मूं वटि शीशे जे सामान जूं चार पेटियूं आहिनि मां उन में जेको सामानु मोकिलियो आहे उहो दिल्ली में पहुची करे मूंखे ठीकु मिले या उन में कोई डैमेज थिए त उन डैमेज जे वास्ते मूंखे का कवरेज ॾेई सघनि था या न इहो ॼाणण जी कोशिशि कयां थो महिरबानी करे मूंखे इहो ॿुधायो